हेलो

के अंशू बौआ नहि चिन्हलहुॅं अच्छा अच्छा कोन गाँव कोन गाँवके नाम कहबै तबे ने चिन्हबै अच्छा अच्छा कहू कहू कोन काज आइ बहुत दिनपर बड़ याद करलियै हूँ हॅं हॅं मशरूमक खेती हम लगभग पाँच सालसँ कऽ रहल छी आ हमर मशरूम बढ़िऑं उपज भऽ रहल अछि तँ ओहिमे कनी मेहनत छै मेहनत करबै ने हॅं तँ ओहिमे मेहनत लगै छै तँ मशरूम बहुत तरहक होइ छै बहुत प्रकारके होइ छै अपन सबके क्षेत्रमे मशरूमके खेती एखन ओतेक नहि चललै नया नयामे अयलै आ लगभग हमहीँ एमहर ई इलाकामे हमहीँ शुरू कयलहुँ पहिलबेर आर हमर बाद हॅं हॅं हइ की छै मशरूम हम उपजेलहुँ जेना गहूॅंम धान सब नहि किसान उपजबैत छै तऽ ओ फेर सरकारके या ककरो सपलाय करै छै ओनहिये कऽ कए पैक कऽ कए हमरा औडर अबै छै तँ ओ औडर पर हमसब भेजै छियै किएकि हम एगो खेत नहि खेती नहि करै छियै हम मशूरूमके बुझियौ दस बीघामे मशरूमके उपज करलियै एहिबेर तँ हमसब हॅं एकर मेन की छै अहाँकेॅं पहिले तँ हम हलका बता दै छी लेकिन अहाँकेॅं मिलि कए काल्हि अहाँ सुबहमे आयब तँ सुबहमे अहाँ हमर घर पर आउ अहाँकेॅं खेत लऽ जायब खेतमे की केना उपज होइ छै से अहाँकेॅं बता देब आर देखाओ देब मशरूम केहन होइ छै देखने छियै ने मशरूम हँ हँ तँ ओ अहाँके देखाओ देब आओर केना उपज होइ छै केहन तरहके मिट्टी होइ छै कते ओहिमे पानि लगै छै से की केना होइ छै से अहाँकेॅं सेहो बता देब तऽ प्रौफिट एखन तऽ ई अपन एरियामे कमे लोक करै छै तँ हमहूँ शुरुआत केलियै शुरुआतमे तँ प्रौफिट ओतेक नहि देखल जाइ छै आँ हँ हँ भऽ जाइ छै ऐहन बात नहि छै कि सालमे पाँचो लाख ठीक छै बौआ ठीक छै ठीक छै ठीक छै बौआ बाबू बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके